ہمارے فون میں پب جی موبائل ایٹ پول كیرم اور سفر سیف لوڈو بہت سارے گیم ہیں جس میں سے كھیلنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اچّھا لگتا ہے كھیلنے میں جیسے كیرم ہوگیا كیرم تو آپ كو پتہ ہی ہوگا كہ كیسے مزہ آتا ہے كھیلنے میں لوڈو سب سے خاص تو لوڈو ہے بہت ہی مزہ آتا ہے كبھی اس كا وہ كاٹ دیا كبھی اس كا وہ كاٹ دیا ایسے میں گیم آگے بڑھتا رہتا ہے ہم لوگ مزہ آتا رہتا ہے اس میں اور ایٹ پول ہوگیا تو اس میں تو اس میں بھی ایسے ہی ہے كھیلنے میں گوٹی پلانا اور پب جی ہوگیا آپ كو تو پتہ ہی ہے پب جی موبائل كہ انیمل كو مارنا انیمل كو مارنا پڑتا ہے ہمیں دشمن كو كہ ہمیں دشمن كہیں ہمیں سے حملہ نہ كردے اس لیے ہوشیار ہونا پڑتا ہے گن وغیرہ سب چیز تیار كر كے ركھںا پڑتا ہے ہیلتھ وغیرہ لے كے ركھنا پڑتا ہے سب چیز كولڈرنک وغیرہ سب چیز لے كے ركھنا پڑتا ہے تین تین گن لے كے ركھنا پڑتا ہے ایک ایک چھریاں لے كے ركھنا پڑتا ہے اور ایک ایک بیگ لے كے ركھنا پڑتا ہے اور اچّھا خاصا ہیلمیٹ پہننا پڑتا ہے اچّھا خاصا جوتا پہننا پڑتا ہے اچّھا خاصا كپڑا پہننا پڑتا ہے ہمیں اس لیے كہ سامنے والا بندہ كو لگے كہ ہاں آگے والا بندے جو ان كو سب چیز ہے ان كے پاس تا كہ ہم وہ ہم سے اگر لڑائی كرنے چاہتے ہیں تو ان كو دیکھ دیكھتے ہی ایسا ڈر ہوئے كہ بھائی وہ بڑا خطرناک بندہ ہے ان سے ہم لڑیں نہیں اگر لڑ گئے تو خواہ مخواہ ہمیں مار مور دیں گے آپ كو پتہ ہی ہے كہ پب جی موبائل میں تو سامنے جو آتا ہے بس دھڑ دھڑ سے ایک دم ہم اڑا دیتے ہیں ان كو

اور ہوگئے سفر سیف وہ آدمی بھگانا ہوتا ہے ادھر سے ادھر ٹرین پٹریوں پہ بھگانا ہوتا ہے اوراس میں بہت سارے كوینس ملتے ہیں ڈائمنڈ ملتے ہیں اور اور وہ پھر گھوڑا والا ہوگیا گلیل والا ہوگیا گلیل والا تو یہ ہے كہ اس میں چڑیوں كو مارنا پڑتا ہے ہمیں چڑیا كو دیكھے كہیں سے پیڑوں پہ گلیل لے كے ہم اس كو اندر كوئی ایک دانے ڈال كے مار دیئے ہم چڑیا نیچے آ جاتی ہے تو وہ ہمارا تو مشن وہ تو كمپلیٹ ہو جاتا ہے